हलो नमस्कार

नमस्कार जी बताइए जी बिल्कुल बताइए क्या क्या फल में चाहिए आपको हमारे पास सेब केला अंगूर अमरूद संतरा सब कुछ हैं सारे फल की वेराइटी है आपको किस प्राइज़ में चाहिए बता दीजिए प्राइज़ तो हमारे वहाँ जी प्राइज़ प्राइज़ का मतलब यह है हमारा कि जैसे आप फल ऐसे पर्चेज़ करेंगी या फिर मतलब बकेट बनवाएँगी डेकोरेट करवाएँगी क्या करवाना चाहेंगी आप जी तो उसका पर मीडियम साइज़ जो बकेट होगी हमारे पास उसका फ़ाइव हन्ड्रेड प्राइज़ होगा पाँच सौ रुपये होगा एक बकेट का और मीडियम साइज उसमें जितने भी फल आएँगे वे हमारा हैडक है के जी के हिसाब से आपका नहीं आए अगर आप अलग से पर्चेज़ करेंगे तो वे के जी के हिसाब से लगेगा बट ऐसे हमारे वहाँ वन एट्टी में अमरूद हैं एक सौ अस्सी रुपये किलो अमरूद हैं सेब हमारे वहाँ वन सेवेन्टी

जी जी पुल कुल तरह से माल मिलेगा आपको आप बकेट लेना चाहेंगे तो बकेट में ही ज़्यादा बेनेफ़िट रहता है क्योंकि मीडियम साइज़ बकेट रहती है जो उसमें अगर आप वन के जी भी लेंगे आप तो उसमें कितने सेब चढ़ेंगे अमरूद चढ़ेंगे सेब ज़्यादा से ज़्यादा पाँच चार या पाँच और आप अगर बकेट लेंगी तो उसमें आपका ज़्यादा बेनेफ़िट रहता है जी जी नहीं बिल्कुल बकेट आपके सामने बनेगी और आप मीडियम साइज़ बकेट होगी हमारी और मीडियम साइज़ आप देख लीजिएगा आप आपको समझ में आए नहीं तो लार्ज बकेट होगी उस हिसाब से पर उसमें के जी का नहीं रहता है हमारा जितना प्राइज़ है मीडियम साइज़ का जो है बकेट वह फ़ाइव हन्ड्रेड है पाँच सौ रुपये और जो लार्ज साइज़ है उसका वन थाउज़ेन्ड है हज़ार रुपये जी उसमें के जी के हिसाब से नहीं है जैसे अब हम आप के जी के हिसाब से लेंगे तो हम आपको तौल के देंगे वैसे आप के जी के हिसाब से लेंगे अगर बकेट लेंगे ता उसमें कोई के जी का नहीं होता है जो एक डेकोरेट बनता है बास्केट उस हिसाब से आपको बनाकर हम देंगे उसमें हम जितना के जी का होगा वह हमारा हैडेक है हम कितना के जी का उसमें लगा रहें जी जी आप बताइए आप आप होम डिलीवरी कराना चाहेंगी तो उसका अलग चार्ज रहता है अगर आप दुकान दुकान पर आकर अगर आप पर्चेज़ करेंगी तो उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा होम डिलीवरी का चार्ज है अगर आपको जैसे ईवनिंग में चाहिए जब भी चाहिए आप बताइए आपको आपको एक घंटे में मतलब मिल जाएगी बास्केट और चार्ज इसका हन्ड्रेड रुपीज़ है जी बिल्कुल जी नमस्कार